मेनली हिते जी जेकी मछुआरा आहिनि उहो मेनली महाराष्ट्रनि कोली ज़ात जा आहिनि उहो मेनली गोआ महाराष्ट्र जे जेका कोस्टल एरिया जीअ आहे हुते माण्हू रहंदा आहिनि ॿियो जीअं असांजो भारत हिकु देश आहे हुनमें छा आहे वासुदेव कुटुंब

कहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि जेका दू ॿिए देश मां आया आहिनि ईरान मुस्लिम थी विया कहिड़ा बि थी विया असां सभिनी खे अ ख़ोले करे हथ पंहिंजा ॿांहं खोले करे सभिनी खे एक्सेप्ट कयो आहे त तीअं ई असांजे भले कहिड़ी बि ज़ात वारा माण्हू आहिनि सभिनी खे असां गॾु रही सघूं था ऐं पंहिंजो फेस्टिवल असां गॾु मल्हाईंदायूं मछुआ हिनमें ॿी ॻाल्हि हीअं मूंखे चवणी हुई की भई हुननि जो अलॻि अलॻि फेस्टिवल थींदो आहे जीअं हुननि जो हिसाब थींदो आहे की मच्छी न पकड़नि जो टाइम हूंदो आहे जीअं त अहिड़ा फेस्टिवल्स हुननि जा बि हूंदा आहिनि उहो मल्हाईंदा आहिनि ऐं उनमें ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उहो खाराईंदा पीआराईंदा आहिनि असांखे